हलो रॉयल होटल भाउ झूलेलाल

अधु मुनो कलाकु थियो आहे मां तव्हांखे हिकिड़ो ऑडर मोकिलियो हुओ हरा भरा कबाब पंज प्लेटूं पंज प्लेटूं पनीर मसाला वीह रोटियूं जीरा राइस दाल फ़्राए अञा ताईं पहुतो कोने घणी देरि लॻंदी मूंखे त सम्झि में नथो अचे ऑडर ॾेई करे मां ग़लती त न कई महिमान हली वेंदा तंहिंखां पोइ तव्हां रोटी मोकिलींदा घणी देरि में आख़िर मोकिलींदा रोटी महिमान खे तरसायां या ऑडर केंसिल कयां हिनखां त जल्दी मुंहिंजे घर में रोटी थी वञे आहे तव्हां ॾाढो टाइम लॻाईंदो त मां तव्हांजे होटल जे लाइ रिव्यू छा विझी सघंदुसि तव्हांजा तव्हांजो नालो ख़राबु थींदो महिरबानी कयो जल्दी रोटी मोकिलियो घणी देरि में मोकिलींदौ अच्छा पार्सल तयारु थिए थो पियो ठीकु आहे जेतिरो जल्दी थी सघे घरु पहुचायो ठीकु आहे महिरबानी